असां वेझिड़ाईअ में अलीबाग वियासीं हुते समुंड जो किनारो हुओ हुते वियासीं थधी थधी हवा खाधीसीं ऐं हुते वंगियुनि वारा हुआ बुट्टे वारा हुआ अंबड़ियुनि वारा हुआ घोड़े गाॾी हुई हुते चकर खाधोसीं ऐं वरी पोइ ॿार बाल वाल खणी हलिया रांदियूं वांदियूं कयूं ऐं ॿेड़ीअ में बि चकर खाधोसीं वरी ॿार क़िला पिया ठाहिनि मस्ती पिया कनि रांदियूं पिया कनि वरी होटल वोटल बुक कईसीं थोरो आरामु कयोसीं रोटी वोटी खाधीसीं राति लाइ निकितासीं